जीअं घर में पौधा उगाइण लाइ ॻाढ़ी मीट्टी जो इस्तेमालु कंदो आहियां ऐं उनमें सुठी नमूने खाद बि विझंदो आहियां ऐं खाद जो इस्तेमालु कंदो आहियां ऐं ॻाढ़ी मीट्टी जो इस्तेमालु कंदो आहियां इनखां पोइ तव्हां सुठो नमूने उगन ऐं सुठे नमूने उनजो पोषण कई ऐं नियमित उनखे पाणी पौधनि खे ॾींदो आहियां जंहिंखां पौधा सुठे नमूने वॾा थिअनि